गाम घरमे प्रायः बहुत प्राचीन कालसे ई बात देखल गेल जे खुला पानिमे हेलैके लेल ओकरा लेल सुरक्षित केराके थाम एतय हमरासभ हमहुँसभ अपन बचपनमे केराके थाम लए कऽ नदीमे हेलबाक प्रयास करैत रही हेलबाक प्रयत्न करैत रही हेलब सीख़ैत रही हम अहाँके जानकारी दी जे अखनहुँ हमरा ओहिठाम बच्चासभ ट्यूबके हवा भरिक नदीमे जाइ छथि आ ओकर सहारासॅं ओ हेलै छथि एहिमे हुनका ओ काफ़ी पूर्णतया ओ सुरक्षित महसूस करै छथिन महसूसे नहि करै छथिन ओ सुरक्षित रहितो छथि हम अहाँके जानकारी दी जे जँ केओ जिनका किनको हेलै लए नहि आबै छनि ओ जँ नदीमे डूबैके लेल डूबै लागै छथिन तऽ लोक जे केओ हुनका बचेबामे से की कहल जै जे बचेबामे जँ लागै छै की हम पानिमे नहि धंसी पानिमे नहि उतरी तऽ ओ की करै छथिन या तऽ बांसके बल्ला या तऽ केराक डपौर ईसभ इत्यादि चीज़ हुनका लग फेंकके हुनका हेलैमे सुरक्षा प्रदान करै छथिन तऽ एहि प्रकारे हमरा ओहिठाम निश्चित तौर पर केराक थाम ट्यूबमे हवा भरिक एकर लोक उपयोग करै यऽ